हाँ करौली ज़िले में अनेक त्यौहारों को मनाया जाता है जिससे हमारे सांस्कृति का पता चलता है और स्थानीय परंपराओं का पता चलता है जैसे दीपावली है होली है उगादि है मकर संक्रांति है गणेश चतुर्थी है दशहरा है काफ़ी ऐसे त्यौहार हैं जिनको हमारे करौली ज़िले के अंदर मनाया जाता है जिससे हमारी संस्कृति और परंपराओं का पता चलता है किस प्रकार से करौली ज़िले के लोग त्योहारों को मनाते हैं और किस प्रकार से उनका पूजन करते हैं जेसे दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है होली के दिन होलिका दहन किया जाता है मकर संक्रांति के दिन तिलचट खाए जाते हैं गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है दशहरा के दिन दशहरा को और रावण को जलाया जाता है काफ़ी ऐसे सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं वाले त्यौहार हैं जिससे राजस्थान की परंपराओं को दर्शाते हैं आदि आदि